आं आसामनि मुंदांखा थावनि तेजपुराव थांनो गोसोमोन आं नोंथांनि खेब एल' खेबआव साब्रै मानसि जानाय आंनो भारा नांगौमोन आरो बे भारायाव बेसेबां रां हम थांगोन बेखौ नोंथाङा जेन आंनो खिनथाहरो आरबाव उम बे साब्रै आरो सयजन गाखोग्रा हम उला बा उबेर गारिया बेसेबां भारा थांगोन बेखौ नोंथांमोना एसे आननानै खिन्थाहरोब्ला आंनो गाहाम जागौमोन मानोना नखरारि बा फेमेलि थ्रिफ थांनो थाखाय जों तेजपुराव हम थि खालामदों दा नोंथांनि भाराया साब्रै गाखोग्रा गारि आरो द'जन साद' गाखोग्रा गारिनि भारानि बेसेना बेसेबां बेखौ जेन नोंथांमोना मिथिहोयोब्ला गाहाम जागौमोन आरो बि भारानि गेजेराव बिसिबां फाराग दं बेखौ जेन नोंथामोना आननानै खिन्थाहरो